शीत कडी दाळ भाजी चण्या खतखतें भाजयो कॅबेज चिटकी लोणचें मुगा गाटी हलवा खीर मणगणें सोजी शोले फ्रायड रायस मशरूम पनीर चिली चिकन तांतयें तांतयां कडी मटण बिर्याणी साळी मांस सुंगटां कोडी मोरये कडी कोटलेट इसवण बांगडे ताल्लें चवळ्या रोस माणक्यां चिली माणकी फ्राय माणक्या कडी कॉशटर्ड त्योल शिरकुरमा शोर्मा बर्गर पिझा नुडल्स चिकन नुडल्स बटाटवडे सामोसा परोटा पुरयो डोसा मसाला डोसा इडल्यो सान्नां पातोळ्यो नेवऱ्यो बेसन लाडू चोकऱ्यो पोस शंकर पाळी तांदळा लाडू मुगा ता मुगा लाडू शाबूतानळा खिचडी टमाटां भाजी बटट्यां भाजी चपात्यो पोळे तोपां बाकरी मोदक सालाद शिनाण्यो तिसऱ्यो कालवां टमाट बटाट कांदो मिरच्यो भाजी मिक्स भाजी पातळ भाजी कुर्मा भाजी मसाला डोसा पाव भाजी बॉम्बे पाव भाजी शेवपुरी पानपुरी रसगुल्ला गुलाब जामून सोन पापडी पेडे मिठाई तो आम्याचें आम्या सांसोव बिमलां रोस आमाड्या रोस आमाड्यां चेटणी बिमलां चेटणी काजू बदाम पिस्ता खीर रव्या खीर देव बरें करूं